मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव क'क्राझार ओनसोलाव जोबोर मोजां मोजां कलेज दङ बेफोराव सोलोंथाय लानो हायो जेरै इन्जिनियार कलेज मेडिकेल कलेज सि आइ टि कलेज आरो ल' कलेज बेफोराव सोलोंथाय लानो हायो आरो गोबां फिसा फिसा कलेज फोरबो दङ बेफोरावबो लानो हायो गोबां कलेज दङ क'क्राझार जिल्लायाव मोजां मोजां कलेज कलेज जाजोब्बाय बेफोरावनो सोलोंथायखौ मोजां मोजां लानो हायो बयबो रोंगौथि जानो थाखाय क'क्राझार सोहोर ओनसोलाव सुबिदाया मोजांसिन बयबो सोलोंनो हायो